एक बार हम पहाड़ पे चढ़ रहे थे हमें चढ़ने में बहुत डर लग रहा था ऐसा लग रहा था जैसे हम बस गिर ही जाएंगे पर हम ऊपर चढ़ते गए चढ़ते गए चढ़ते गए चढ़ते गए बहुत ऊंचाई पर चढ़ना था हम चढ़ें और नीचे हमको देख कर बहुत ही बड़ी खाई देखकर हमें इतना डर लगा कि हमारी सर में जैसे मानिए दर्द जैसा होने लगा ऊपर से नीचे देख के हमें खाई जैसा और चढ़ाई भी बहुत ज़्यादा था बहुत ही ऊपर चढ़ना था बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई था नीचे देखने में सर में दर्द और छांई जैसा लगता था जैसे लग रहा था कि हम कितना ऊपर आ गए हैं जैसे ऐसा लग रहा था महसूस हो रहा था जैसे हम अभी ही नीचे गिर जाएंगे कभी कभी तो हम सपने में भी देखते हैं जैसे कि बहुत ही ऊपर आसमान की तरफ हाथ और पैर ऊपर जा रहा है और जब गिरते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारी जान निकल रही हो एकदम नीचे धांय जैसे जमीन पे आ जाए इंसान वैसा महसूस होता है ऊपर से नीचे गिरने में हमने वैसे एक बार पहाड़ पे ही चढ़ा था मैं गई थी एक बार मन्दिर में विमल देवी के तरफ जाते समय एक पहाड़ी इलाका था वहाँ पे चढ़ने में हमें जैसे लग रहा था कि बहुत ही काफी चढ़ाई हो बहुत ही ऊपर चढ़ना पर रहा है इससे हमें बहुत ही कठिनाई महसूस हो रही थी चढ़ने में इतना ज़्यादा सीढ़ी और फिर पहाड़ इतना ऊपर चढ़ना हमें चक्कर जैसा आ रहा था जैसे लग रहा था कि बस ऐसे ही गिर जाएंगे इतना ऊपर पहाड़ पे चढ़ना था चढ़ने के तो चढ़ गए पर नीचे उठ के हमें न बाप रे बाप मैं तो सोच रही थी कि कहीं हम गिर ना जाएं कितना ऊंचाई पे चढ़ने के बाद हमें जैसे लग रहा था कि हम गिर जाएंगे अजीब सा ऊंचा पहाड़ था बहुत ऊंचा पहाड़ था ऐसा लग रहा था महसूस हो रहा था जैसे कि हम गिर जाएंगे ऊपर से नीचे यानि भी चक्कर जैसा भी महसूस हो रहा था बहुत ही ऊंची थी पहाड़ी बहुत ही ऊंचा पहाड़ था चढ़ने में जैसे लग रहा था कि चक्कर आ जाएगा हमें डर ऐसा भी नहीं जोर से हो रहा था जैसे लग रहा था हमको खुद पे काबू भी नहीं पा पाएंगे जैसे नीचे गिर जाएंगे पर हम अपने आप पर काबू पा गए चढ़ने को तो चढ़ गए इतना ऊपर पहाड़ पे पर हमें उतरने में बहुत ही कठिनाई महसूस हुई चढ़ते समय तो ऐसा लग रहा था जैसे हम गिर ही जाएंगे डर जैसा लग रहा था और हमने खुद पे बहुत ही किसी तरह से काबू पाया ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जान ही निकल जाएगी इतना ऊपर पहाड़ पे चढ़ने में पर मन्दिर था वहाँ इसलिए जाना पड़ा इतना ऊपर मन्दिर पहाड़ पे बसी हुई थी माँ उनका दर्शन करना था इसलिए हमें पहाड़ पे जाना पड़ा और फिर ऊपर से नीचे उतरने में चक्कर जैसा आ रहा था ऐसा लग रहा था जैसे हम कितनी ऊंचाई पर आ गए हैं आने को तो आ गए पहाड़ पर पर हम नीचे कैसे उतरेंगे लेकिन सोच के चढ़ना तो था ही क्योंकि ऊपर देवी माँ का मन्दिर था इसीलिए हम ऊपर चढ़ गए पहाड़ पे बहुत ही बहुत ही कठिन लम्बी चढ़ाई थी पहाड़ पे इसीलिए थोड़ा डर जैसा महसूस हो रहा था पर हम चढ़ गए हमलोग पहाड़ पे जाकर देवी माँ का दर्शन किए झांय जैसा लग रहा था चक्कर जैसा लग रहा था पहाड़ पे चढ़ने के बाद पर हमलोग खुद पे काबू किया और पहाड़ पर चढ़े पहाड़ पे चढ़ के देवी माँ का दर्शन किए उसके बाद ही हमलोग धीरे धीरे पैर पे अपने काबू पा कर नीचे उतरी तब ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बहुत ही चक्कर आ रहा हो झांय जैसा पड़ रहा था शरीर जैसे लग रहा था बहूत ही थकावट जैसा महसूस हो रहा था इतना ऊंचाई चढ़ने पर ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ही प्यास लगा हो उतना ऊपर चढ़ने से इतना ज़्यादा पहाड़ चढ़ना पड़ा इतना ज़्यादा पहाड़ तो हम कभी भी नहीं चढ़ी थी इतनी ऊंचाई पे आते समय तो डर जैसा लग रहा था जैसे लग रहा था कि बस अब तो हम जी ही नहीं पाएंगे लेकिन हमको खुद पे काबू करना पड़ा और हम धीरे धीरे पहाड़ से नीचे को उतरने लगे मान लीजिये कि हम धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतर ही गए डरते डरते